हेलौ

हाब मा जाखोरा सार हाब सार आं नैबावसो फैथारदोंब्रा नै माबायावसो खाथियावसो सार थैबाय सार आं जेबो लाबोयाखै आर सि बो लाबोयाखै लायसेन्सबो लाबोयाखै मा खालामबावनांगौ लाबोयाखै सार गैया हाब सार गैयाब्ला अफाय मोनना होनांगौ बिब्दि गैया सार फायसाखौनो लाबोथाराखै आं माने खाथियावसो फैथारदों नालाय बारा गोजानाव ओंखाराखै नालाय बेखायनो हेलमेथबो हमाखै जेबो लाबोयाखै अफाय मोनना होनांगौ नोंनो सार आं फैसा फायसा थायसेबो गैया सार हाब सार एबार खनसेआव कन्सिदार होदोब्रा सार हाब सार एबार खनसेल'खौ कन्सिदार होदोब्रा माब्रै एसेबो गोसोआव गैया बर'जों बर'लाय हाब सार फायसा गैथाराब्रा आं नै बा खाथियावसो नै बे दाबखाफारायावसो फैथारदों दाबखाफारायाव खाथियावनो फायसा गैयालै सार फायसा गैया बेसेबांथो नांगौमोन सार एक हाजार आयौ फासस'आनो जाया होनब्ला फासस' आ फास स'आ थैबायलै अफहाय मोनना हरनांगौरा गैथाराबा सिफियाव गैयालै सार दहायसो नै गय जानो लाबोदोंमोन आं फास स' थाखा नै बेखौनो लांदो सार नै नै दे लांदो दे फासस' खौनो लादो दे दे दे दे दे